आं मिथिनाय सोरखारि सानथांखिफोराथ' जाबाय दानि जुगावथ' बयनोबो सरकारा न' होयो लेट्रिन रेश'न कार्ड बायदि बायदि गोरिबफोरनो न' होयो जायफोरा न' गैया बिसोरनो न' होयो आरो जायफोरना खिग्रा जायगा लेट्रिनफोर गैया बिसोरनो लेट्रिन होदों आरो लोगोसेनो जायफोरा हाफोरबो गैया मावना जानो थाखाय जेबो राहा गैया बेसोरनो रेशन कार्ड रानना होदों बे सासेयाव जोङो पाइभ केजि मोनो बेजोंनो थांनानै थानो राहाखौ मोनो आरो लोगोसेनो लेट्रिन फोर होयो आरो दानि जुगावथ' अरुन'दय पिएम किसान ओमफायो पेनशन बुरि बोरायफोरनो होयो आरो अरुन'दयखौबो हौवा थैजानाय बुरै ओरैनो बुरिनानै थानाय बिसोरनोबो होदों वान मान्ट फोरावनो सोना होयो गासिनोबो बेफोरबादि आरो पिएम किसाननिखौबो बोसोर सेयाव द'जौ रां सो